کام پر غلطی تو خیر غلطی تو یہ ہوتی ہے وہ وہ تو روزانہ ہی ہوتی ہے بس میں کام پر پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو جاتی ہوں اور پھر باجی کافی سنبھال سنبھالتی اس طرح کہوں کہ جب باجی ڈانٹتی ہیں تو میں منہ بند کر کے ڈانٹ سن لیتی ہوں